कलाकृतीक एक कुडको रंगोवपाक म्हाका कमीत कमी म्हणल्यार एक वीस मिण्टां लागतात आनी सगल्यांत चडांत चड वेळ म्हणल्यार दोन वरां ते चार वरां लागतात सगल्यांत चडांत चड वरां म्हणटा तें चार वरां लागतात सगल्यांत कमी म्हणजे जर म्हजें पेण्टींग खूब ल्हान आसा आनी तातुंतलो एक तुकडो जर एक कुडको जर काडपाक जाय जाल्यार एक वीस मिण्टां पुरो तें इल्लेशें ड्रॉ करपाक आनी ताका पेंट भरपाक एक वीस मिण्टां पुरो जातात पूण सगल्यांत चडांत चड जर म्हजें पेण्टींग खूब व्हड आसा एकूच कुडको काडपाक म्हाका एक चार वरां सुद्दां लागपाक शकतात ताजो बारीक जो फायन आर्ट्स आसा फायन बारीक लायन्स आसा तें पेंटींग सारकें तशाक तशें दिसपाक जाय तर तुजे कडेन पोस्टर आसा एक काडपाक जाय जाल्यार तो पोस्टराक त्या पोस्टराक तुका काडपाक एक तशाक तशें दिसपी तर तुका पेंटींग काडपाक जाय जाल्यार ताका मॅक्सीमम तुका चडांत चड वेळ म्हणटा तो चार वरां तरी लागचीच पडटलीं आनी चार वरां लागतातच कारण तें आमकां एक बरें दिसपाक जाय तुका जर कोणें पोस्टर दिलां आनी तुका सांगलें की ह्या पोस्टरांतल्यान तुका एक पेंटींग काड म्हणला तर तुका तें पोस्टर आनी हें पेंटींग तुजें एग्जेटली सेम टू सेम दिसपाक जाय तशाक तशें दिसपाक जाय आनी जर तुका तशाक तश्शें पेंटींग पोस्टरांतलें काडपाक जाय जाल्यार तुका एक चार वरां तरी लागताच लागता कारण तें तुका तुका बरें दिसपाक जाय तें पेंटींग तुवें जर तुज्या वण्टीर लावन दवरता जाल्यार तुजें पेंटींग लोकांनी म्हणपाक जाय आं बाबा हें पेंटींग बरें काडलां लोकांनी तुका मातशें एक शाबासकी दिवपाक जाय की बाबा हें बरें करता पेंटींग कोणें काडलां अशें विचारपाक जाय सो तें करपाक एक चार वरां तरी लागताच एक बारीक बरें पेंटींग काडपाक एक कुडको काडपाक आनी कमीच कमी म्हणटा तें म्हाका एक वीस मिण्टां पुरो